मां मंजू फिर्मेस सां थी ॻाल्हायां पई

अछा हा मूं वटि आहिनि हिन जी दवा दवा आहे त तव्हां मूंखे कंहिंखे मोकलींदा मूं वटि की मां हुन खे दवा ॾिया हा मां तांखे दवा मोकिलियां थी हिन जी ऐं तव्हां मूंखे पंहिंजो हा हिन लाइ त तव्हांखे बुख़ार लाइ त हिकिड़ी क्रोसिन वठी था सघो ऐं खासीअ लाइ हनीटास सीरप आहे हिकिड़ो उहा वठी था सघो ऐं ॿियों तव्हांखे छा थो थिए पियो ॿियो गलो हा हुन लाइ तव्हां सैली चियूबेल सैलीन ईंदी आहे उहा वठी था सघो पिया त इहे सभु दवाऊं आहिनि मूं वटि अछा ॿियो छा खपे ठीकु आहे हनीटास क्रोसिन क्रोसिन जो हिकिड़ो पतो अछा हा हिकु मिंट मूंखे एड्रेस लिखायो तव्हां पंहिंजो तव्हां वटि कोई आहे माण्हू जेको तव्हां मोकिले था सघो हुन खे वठण लाए छा अछा हा त लिखो छा मोकिलिया बिल बिल अछा ठीकु आहे ओके मूंखे तव्हां पंहिंजो उहो ॾियो एड्रेस लिखायो अपाटमेंट हा

अछा ऐं ॿियो हा फोन नंबर आहे ऐं ॿियो इहो जेको आहे बिल कंहिंजे नाले ते कयां कंहिंजे ना हा इहा बिल तव्हांजे नाले राजीव जे नाले सां अछा ऐं इहो न हिकु दफ़ो पंहिंजे नंबर त ॿुधायो हिकु मिंट हा नाइन एट डबल नाइन डबल वन फाइव सिक्स ज़ीरो सिक्स ठीकु आहे मां तव्हांखे हींअर थोड़ी देर में मोकिलिया थी पई ठीकु आहे जय झूलेलाल जय झूलेलाल ओके